नमस्ते जी आप कौन साइकल लेना था आपको कैसे पता मेरे यहाँ साइकल मिलता है वो अच्छा आपको पता है हाँ मैंने एक दफा मैं न गई थी तो फिर मैं एक भैया से मैंने बोला कि ये पोस्टर है यहाँ पर ऐसा कर दीजिए क्योंकि जैसे किसी को आए जाए जिसको पता चला तो मेरे यहाँ से आ कर ले सकती है तो ठीक है आप कैसा साइकल लेना चाहती हैं मेरे यहाँ छोटे से तक साइकल है रेंजर और ये छोटे छोटे बच्चों का होता है न साइकल सभी है आपका भाई कितने साल का है अच्छा तो ठीक है आपको रेंजर साइकल चाहिए तो वो पाँच हज़ार की है और क्या नहीं कहाँ ज़्यादा है इतना तो मिलता है आप कहीं पर भी जाएंगे कहीं कौन सा भी दुकान पर जाएंगी न तो आपको तो इससे भी और ज़्यादा देंगे क्योंकि सोचो पहले मैं तो इससे भी कम दाम लगाई हूँ ऐसा नहीं है आप हमारे यहाँ आएंगी तो समान लेने के लिए तो हम कम कर भी सकते हैं बट फ़ोन में अच्छे से बात ही नहीं हो रही आप आइए हमारी दुकान में वहीं बातें करते हैं हाँ जल्दी आइए मैं तब तक आपका वेट करती हूँ हाँ जी हाँ जी आ गए आप तो ठीक है आइए हाँ अच्छा है आप आप उस दिन फ़ोन से हमसे बात कर रही थीं तो आप तो कौन सा तो साइकल बोल रही थी न मैं भूल गई कौन सा साइकल बोल रही थी आप तब क्या रेंजर साइकल लेना था तो ठीक है देखिए यहाँ पर तो ये पिंक कलर का है एक रेड कलर का है ब्लैक कलर का है कौन सा चाहिए आपको इसका तो पाँच हज़ार का है नहीं देखिए हम बोले तो थे साइकल इतने का है लेकिन ये कलर देखिए ये कलर पिंक कलर का है तो यह तो तो ठीक है दे देंगे लेकिन तो ठीक है नही मैं पेटीएम वगैरह नहीं करती हूँ मुझे मुझे हाथ में चाहिए क्योंकि कोई कोई लोग होते हैं बोलते हैं पर करते नहीं हैं मैं कौन सा भी समान देती हूँ किसी को तो में पैसा लेती हूँ ठीक है आइए हाँ ठीक है फ़ोन रखते हैं फ़ोन रखते हैं बाय नमस्ते